आतांचे शाळेंत आर्ट आनी क्राफ्ट हें कंपलसरी केलां पयलीं आमकां कंपलसरी नाशिल्लें पूण आमकां दोन आठवड्यांतल्यान दोन विशय आसताले आनी तें सर आमकां शिकयताले एका दिसाक आमकां शिंवण कशी करप एम्ब्रोयडरी कशी करप हाका बटन कशें लावप हें शिकयतालें आनी दुसरे हाका आमकां दुसरे लक्ष दुसऱ्या दिसा आमकां आर्ट एंड क्राफ्टाचे बोटी कशी करप सोंशे कापसाचें सोंशें कशें करप ताचे फॅन आकाश कंदील हें सगळें मुदयो बी सगळ्यो करपा लायताले आनी आमकां तें खूब बऱ्या पडटालें अशें आमी जे केल्ले वस्तू तश्योच काडून ते स्कुलान वेगळें दवरताले आनी आमकां मागीर जेन्ना पळय आमचें एगक्जिबिशन आसतालें तेन्ना ते सर विकपाक दवर प्रदर्शनाक दवरताले खूब लोक पळोवपाक येताले तातूंतले थोडे लोक घेतालेय बी आनी आमकां ते घेतकच आमकां एक उमेद जाताली वा आमची आमी किदें तरी केल्लें आमच्यो वस्तू त्यो आमकां वतात पयशे मेळटाले पयशे मेळ ते आमी शाळेक दवरप किदें दुसरें करपाक मागीर नाल्लाच्यो कट्टी येतात ताचेंय आमकां ते ते आर्ट एंड क्राफ्ट यूज करून त्या कट्ट्यांचेंय किदें करपाक शिकयताले कट्ट्याचें तें हें करप दावलो करप जावं आनी किदें अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमकां शिकपाक मेळटाले केन्ना केन्ना आमकां ते कापसाचे जेन्ना सोशें करताले कापसाच्यो बावल्यो करताले आनी आमी तरेकवार ताका कलर रंग लायताले ते रंग लावन एक सायडीन आर्ट आनी क्राफ्टाचे ते पेपर यूज करप आनी तांकां वेगळें आनी कितें तरी हें करप आनी तें वेगळेच कितें तरी करून दवरप मागीर तशें पळोवपाक धड बावलोय न्हय धड सोंशेय न्हय वेगळेच कितें तरी आनी ते शोपीस असो जातालो आनी आमकां ती वेगळीच उमेद जाताली ते पळोवपाक दवरतकच चड उमेद जाताली कित्याक ते लोक येता जाल्यार वा कांय बरें केलां आनी ही आमकां बरी उर्बा मेळटाली आनीक अशें म्हणटकच हें आतांच्या भुरग्यांक तें किदें जालां तें शिकयल्यान तें कंपलसरी जाता आनी तें कंपलसरी करचेंच पडटा तांकां आनी ती करतातय बी आमचे वेळा वेळा ते तशें कंपलसरी नाशिल्लें पूण आमी उमेदीन तें करताले